अ नों काजिरङायाव थांनो होन्नाया थांमारगोन नामा थारमाने काजि औ देनाय आंथ' हायो आं काजिरङायावनो माने मानास माबायाव बे माबा काजिरङा अभयारन्न'यावनो माने गोबाव सम थानानै फैखाबाय आङो बेनिखायनो बे एरियाखौ गासैबो मिथिजोबो होद जुनारखौलाय माखौ नायनो नोंलाय हाग्रानि मैसो नुगोन आरो बेनिफ्राय बोरमा माबा मै फालो नुगोन मैदेर फालो नुगोन गान्दा नुगोन लख्रा नुगोन मोसा नुगोन दा थिग बेबायदिनो नों माखौ नायनो गोसो किन्थु एसे माबायाव थांनांगौ माने बे एप्रिल मे बिदिनो माबानि गेजेराव थाङोब्ला हाग्राया एसे खम जायो नालाय थखन नुजोबो आरो माब्लाबा फैदो माने थारिखआथ' बै माबायावनो जाहैबाय सल्ल' थारिखावनो जाबायना थारिखआ बे सल्ल' थारिखआव माने बेनिफ्राय जोङो बङाइगावनिफ्राय ओंखारोब्ला माबायाव ओंखारनांगौ मोनाबिलिनि सारिथा बायदि फासथा बायदियाव ओंखारनांगौ होनब्ला दा बायदिबासो मोनहैयो औ बे काजिरङाया गोजानथार औ दे जागोन दे बेथ' लोगो लाखागोन लोगो लायाब्लाथ' बोरैथो माबाखौ लानांगौ गारिया नाइट सुपारखौ लानांगौ गारिया नाइट सुपारा माने गारि कन्दिस'ना मोजां जानांगौ मैफोर

मोजां गारिखौनो लानोसै दे औ लाखाबाय ना औ

जौ लोङै जानांगौलै द्रायभारा जौ लोंग्राखौ लानो नाङा लोङा होनदों दा बेखौ मोजां नोजोर लानांगोन नङाब्ला जौ लोंनानैल' लरग' थरग' माने सान हरसे सालायनाय जागोन ना फैनाय समाव सानसे नायगोन ओमफ्राय फैनायाव एख्खे सारिथा जाफैगुलायगोन बेवहाय बङाइगाव दा बिदिनो माबानानै आं खिन्थाजोबनो हागोन होजोंहाय माबा थागोन थ' हजोंहाय जोंहा माबा जिपसि थाखायो जिपसि बे जिपसिजों बेरायो जिपसि जिपसि दङ बेखौ बुक खालामबाय अ बुक खालामनानै आरामसे बेजोंनो बेरायबाय जोङो माबायाव सहैगोनथ' बास फुंनिफ्राय सानसे दाबायदिसिम बेरायफुबाय आरो दे दोनदो